बिहारमे सोशल मीडिआ खूब सक्रिय अछि जकरा लिखैओ पढ़ै नहि आबै छै तकरो वाट्सएप चलबै आबै छै तकरो फेसबुक चलबै आबै छै आओर बड़ा स्थिरसँ ओ सबकिछु ओहिमे लोड कऽ दै छथिन आ दुनियादारीके देखैलए छथिन हम तऽ कहब जे बेसी जे व्यस्त लोक छथि हुनके ओसब नहि देख होइ छनि बाकी लोकतऽ आब सोशले मीडियापर बेसी बात करै छथिन तँ बिहारमे सोशल मीडियाके उपर नीको बात जाइ छै अफवाहो जाइ छै आओर सोशल वर्को वगैरह किओ हेरा जाइ छै किओ भुतला जाइ छै तँ होइ छै या ककरो सङ्गे कोनो घटनो भऽ जाइ छै तऽ ओ तहिओ हम देखै छिए जे सोशल मीडियाके माध्यमसँ सबलग ई चीज पहुँचि जाइ छै आओर एकर खूब यूज भऽ रहल छै किछु आदमीके हम ईहो देखै छिए जे गीत नादके यूट्यूबपर सेहो लोड करै छथिन आओर ओ हमसब सुनै छी हुनका खूब नीक लागै छनि तऽ एकर यूज खूब भऽ रहल छै आओर एकर सहिए यूज भऽ रहल छै मुदा सही लोकलग सही यूज आओर गलत लोकलग गलत यूज